स जोंनि ओनसोलाव बांसिन बाहायजानाय सिम कम्पानि नि मुंफोरानो जाहैबाय एयारटेल जिअ आरो बिएसएनएल बेलेग सिम फोरबो दंमोन नाथाय बेफोरबादि सिम फोरबो गैलिया स' मेइन दा बरतमान जे सिम फ्रा बांसिन गोहोम खोलैनो हादों होनना बुङोब्ला जों एयारटेल आरो जिअ स' न' दाउट बिएसएनएल आ एसे खम जाबाय नाथाय दासिमबो बिएसएनएल आनो दङ स' बियाव जोंनि ओनसोलाव गोख्रोंसिन नेटवार्क बाहायजानायनो जादों बरतमान बुंनो थाङोब्ला एयारटेल आरो जिअ स' आरो जेरैबादि कुइसन आव सोंदों जोंनि ओनसोलाव लकेल नेटवर्क सारभिस जागायग्रा दङना गैया स' दा बिनि एनसार आ जादों दङ नट अनलि बिएसएनएल जिअ एन्ड एयारटेल मोनथामबो दंजोबो स' कास्ट'मार नि हिसाबै बबे सिम बबे सार्भिस प्रभाइडार आ बांसिन स्पिड जायो बेखौनो लानो हायो स' बिएसएनएल सार्भिस बो दङ जिअ बो दङ आरो एयारटेल बो दङ आरो जेरै दा जों नुनो मोनदों उइद डा डेभेलपमेन्ट मडार्न सिस्टेम डेभेलप्ट जानाय लोगो लोगो टेक्न'लजि डेभेलप्ट जानाय लोगो लोगो दा एयारटेल आव बरतमान फाइभजि आरो जिअ आव फाइभजि फैबाय जोंनि एरियाजोंबो नांबाय टावार आ स' दा बांसिन कास्टमारस फोरानो दा फाइभजि आव सुइस्ट खालामगासिनो दङ आरो जायहानोखि बेफोरनि सार्भिस सेन्टार बेफोरबो लासै लासै डेभेलप्ट जागासिनो दङ जेरै कास्टमार फोरा लानायफोरा बाहायदों जेरै सिम बाहायनाया बारायदों बिदिनो कम्पानि जेरैहाय फिसा फिसा सार्भिस प्रभाइडार फ्राबो दा जोंनि ओनसोलनिया देरगासिनो दं लासै लासैनो स' दा बरतमान बांसिन जिअ आरो एयारटेल खौ जोङो बाहायनााय नुनो मोनदों बेनि मेइन खारनबो दङ मानोना बेफोरबादि सार्भिस प्रबायडार नि फिस फ्रा एसे नायोब्ला जिअ निखौ नायोब्ला एयारटेल निफ्राय एसे खमसिन बेनि थाखायनो दा बरतमान जिअ सिम बाहायनाया जोंनि ओनसोलाव बांसिन जानानै दङ